स्कूलों में बहुत से विषय पढ़ाए जाते हैं जैसे बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सब सरकारी स्कूलों में देखें तो उन्हें छोटो बच्चों को पहले तो पहले उन्हें क ख ग घ पढ़ाया जाता है उन्हें हिंदी में कविताएँ सिखाई जाती हैं हिंदी पढ़ना सिखाया जाता है पहले और जैसे उसके बाद थोड़े बड़े आद बड़े होते हैं तो उन्हें उन्हें स्कूलों में उनकी विषय अलग अलग हो जाती हिंदी की विषय अलग होती है इंग्लिस की विषय अलग होती है गणित की विषय अलग हो जाती है विज्ञान की विषय अलग हो जाती है सामाजिक विज्ञान की विषय अलग हो जाती है तो उन्हें ये सब पढ़ाया जाता है अगर सरकारी स्कूलों की दशाएँ अब धीरे धीरे पहले से सुधर रही हैं लेकिन पहले क्या था कि पहले पहले सरकारी टीचर आते थे आते थे तो बस ऐसे ही स्कूल में चेयर लगाकर बैठ जाते थे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उनसे कोई मतलब नहीं होता था बच्चे अपना इधर उधर घूम रहे हैं पढ़ लहे हैं लिख रहे हैं या फिर मिट्टी में खेल रहे हैं उन्हें कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ता था लेकिन अब पहले से सरकारी स्कूलों की दशा अब बदल रही है पहले तो एकदम पढ़ाई नहीं होता था या फिर कहीं कहीं पढ़ाई भी होता था तो टीचर क्या करते थे कि टीचर जहाँ पर स्कूल है वहाँ के अगल बगल अगल बगल के किसी ऐसे लड़के को पकड़ लेते थे जो उनकी जगह पर पढ़ा सके और वो उस लड़के वो कुछ पैसे दे देते थे और वो अपने घर पे ही रहते थे वो आते ही नहीं थे लेकिन अब अब वो आते हैं स्कूलों पे अच्छे से अब तो स्कूल भी अच्छे हो चुके हैं पहले तो स्कूल भी टूटे फूटे रहते थे लेकिन अब जब से सरकार बदली है तब से स्कूल की मरम्मत की गई है उनकी पेंटिंग कराई गई है और स्कूलों में अच्छी अच्छी व्यवस्था हो गई है बच्चों को खाने की व्यवस्था हो गई है पाने की व्यवस्था हो गई है और लैट्रीन वगैरह की सब व्यवस्था हो गई है और स्कूलों में पेड़ पौधों भी लग चुके हैं अच्छे बहुत अच्छे लगते हैं वो स्कूल देखने में शिक्षक की सुरक्षा की बात करें तो शिक्षक तो सुरक्षित हैं ही लेकिन फिर भी वो जैसे कामचोर होते हैं ना कुछ कि भैया हम जाएँगे ही नहीं स्कूल अपनी जगह गाँव के किसी लड़के को भेज देते हैं उसे महीने में दस पाँच हज़ार रुपए दे देते हैं कि भैया तुम हमारी जगह पढ़ा लो और जब कभी उन्हें ज़रूरत होती है या फिर कोई आता है चेकिंग करने के लिए कोई डी एम वगैरह आते हैं स्कूल पे तो तब वो चले आते हैं तो हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ख़राब है अभी भी बहुत ख़राब है पहले तो और भी ख़राब थी थोड़ी सुधरी है लेकिन उतनी नहीं सुधरी है कि जि जिनसे बच्चों का करिअर अच्छा बने के बस ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया रहा है बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है बस पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ और बच्चों में जैसे दस बारह के बच्चे हैं तो दस दस में उनको इंग्लिस पढ़ाया जाता है हिंदी की विषय अलग होती है इंग्लिस की विषय अलग होती है गणित की विषय अलग होती है साइंस में साइंस में भी तीन भाग हो जाते हैं साइंस में भौतिक विज्ञान हो जाता है रसायनिक विज्ञान हो जाता है जीव विज्ञान हो जाता है ये सब पढ़ाया जाता है और उसके बाद ऐसे दस के बाद जब वो ग्यारह में जाते हैं तो उन्हें उनके विषय में कुछ जैसे कुछ चेंजिस आते हैं जैसे विज्ञान में भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान होता है तो उन्हें इलेवेन्थ में जब वो ग्यारह में जाते हैं तो एक विषय एक विषय को चयन करना होता है जैसे जीव विज्ञान और गणित में तो बहुत से बच्चे जीव विज्ञान लेते ले लेते हैं गणित को छोड़ देते हैं और बहुत बच्चे गणित को लेते हैं जीव विज्ञान को छोड़ देते हैं तो ऐसे ही वो अपना पढ़ाई करते रहते हैं आगे आगे चलके फिर बारह में आते हैं तो बारह में भी वही विषय चलता है जैसे जो जीव विज्ञान के बच्चे हैं वो जीव विज्ञान पढ़ते हैं रसायनिक विज्ञान पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं अंग्रेज़ी पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं और गणित वो नहीं पढ़ते क्योंकि गणित गणित उन्होंने छोड़ दिया और जो गणित लिया था उन्होंने क रसायन विज्ञान छोड़कर गणित पढ़ते हैं जैसे जीव विज्ञान छोड़कर रसायन विज्ञान पढ़ते हैं गणित पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं अंग्रेज़ी पढ़ते हैं यही सब पढ़ते हैं ऐसे ही चलता रहता है जब फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद उन उन लोगों का चार इग्ज़ाम होता है पहले तो पहले जैसे पहले त्रैमासिक का इग्ज़ाम होता है फिर त्रैमासिक के बाद अर्ध वार्षिक होता है फिर उसके बाद प्री बोर्ड होता है प्री बोर्ड के बाद प्री बोर्ड जब ख़त्म हो जाता है तो फ़रवरी जनवरी के अंत में या फिर फ़रवरी के स्टार्टिंग में ही उनका बोर्ड का इग्ज़ाम चलता है तो बोर्ड कम से कम उनका एक महीने चलता है तो एक एक महीने चलता है तो एक एक महीने जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनका रिज़ल्ट आने में दो ढाई महीने लगते हैं दो ढाई महीने के बाद रिज़ल्ट आते हैं तो कोई बच्चे तो कई कई लोग पास हो जाते हैं कई लोग फ़ेल हो जाते हैं तो जो पास हो जाते हैं वो एकाध महीने बाद घर पे इंजॉय करने के बाद अच्छे से फिर सोचते हैं कॉलेज में नाम लिखाएँगे जो बच्चे मैथ्स से पढ़े होते हैं या गणित से पढ़े होते हैं वो वो मैथ की लाइन में जाते हैं जैसे वो बी एस सी करते हैं बी ए करते हैं बी कॉम भी करते हैं और बी टेक डिप्लोमा वगैरह करते हैं और जो भी जीव विज्ञान से पढ़े हुए होते हैं वो जैसे बायोलॉजी के फ़ील्ड में जाते हैं जीव विज्ञान के फ़ील्ड में जाते हैं जैसे वो वो भी बी एससी करते हैं बायो शयो और और कुछ डॉक्टरी लाइन में चले जाते हैं कुछ नर्शिंग करने लग जाते हैं कुछ डी फ़ार्मा करते हैं कुछ बी फ़ार्मा करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं